जी हाँ विश्व में भारतीय कला और कलाकार का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कई उपाय किए जाने चाहिए जिस तरीके से विश्व में भारतीय कला की चित्रकारी को बढ़ाने के लिए वहाँ पर महत्वपूर्ण प्रदर्शनी लगवाई जानी चाहिए और हमारे भारत से यहाँ के महत्वपूर्ण कलाकारों के माध्यम से यहाँ पर विभिन्न तरीके की प्रतियोगिताएँ कराना चाहिए जिस तरीके से यहाँ के भारतीय कलाकार विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे तो वो विश्व स्तर पर होने वाली भी प्रतिनिधित्वता में अपना महत्वपूर्ण हिस्सा लेंगे और एक महत्वपूर्ण प्रदर्शनी में जब उन्हें बताया जाएगा कि प्रदर्शनी का अनावरण किया जाएगा तो प्रदर्शनी में वो प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अपना महत्वपूर्ण प्रदर्शन करेंगे तो उन्हें भारतीय कलाकारों के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने को मिलेगा और हमें लगता है कि कला के क्षेत्र में डिजिटल प्रभाव ने हाल ही के वर्षों में कलाकार को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है क्योंकि हाल ही में डिजिटल प्रभाव ने कई वर्षों तक कला को प्रभावित कर के रखा हुआ है